मुझे पक्षियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है मैं बचपन से ही पक्षियों को देखते आ रहा हूँ मैं उनकी चीज़ों को नोटिस करता हूँ वह कैसे सुबह उठ कर के अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं कैसे खाते पीते हैं कैसे एक साथ झुंड में उड़ते हैं तो मुझे शुरुआत से ही पक्षियों को देखना बहुत अच्छा लगता था और मैंने कई बार पक्षियों को देखने के दौरान उनकी फ़ोटो या चलचित्र खींचने की का प्रयास भी किया है और मैंने की उनकी फ़ोटोग्राफी भी की है और कई बार फ़ोटो वगैरह उनकी खींचने के टाइम अच्छे अच्छे कैमरा का इस्तेमाल किया है अच्छे मौसम में खींचने का मतलब कोशिश की है जिससे पक्षियों की फ़ोटोग्राफी अच्छी हो सके क्योंकि शुरुआत से ही मुझे पक्षियों का देखने का बहुत शौक था बहुत अच्छा लगता था उनसे मैं काफी प्रेरित रहता था कई बार तो पक्षियों को देखने के लिए मैं कई तरह के जू में कई तरह के वनों में मैं घूमा हूँ और वहाँ पर मैंने शुतुरमुर्ग कठफोड़वा मोर इत्यादि तरह की पक्षियाँ देखी हैं कई पक्षियों के तो नाम भी मैं नही जान पाया था मैं उस समय फ़िर बाद में मैंने किसी तरीके से और वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा उन पक्षियों के नाम

वहाँ के स्थानीय लोगों से हमें पता चला कि हाँ यह पक्षियाँ सिर्फ इस वन में या इस स्थानीय इलाके में ही पाई जाती हैं और क्योंकि यहाँ का वातावरण इन पक्षियों के अनुकूल है तो यह कहीं और ना जाने के बजाए यह यहीं पर अपना रहती हैं और जीवन यापन करती हैं कई बार पक्षियों की जो फ़ोटोग्राफी करते वक्त काफी दिक्कतें आईं क्योंकि कभी मौसम ठीक नहीं रहा या सही समय पर पक्षियाँ नहीं मिल पाई जिसकी वजह से हम लोगों को काफी काफी इंतज़ार भी करना पड़ा हम मुझे और मेरे साथ में जो मेरे दोस्त लोग गए थे पक्षियों को देखने के लिए जिन्हें पक्षियों में दिलचस्पी है शुरुआत से ही वह मेरे साथ में ही जाते थे जगह जगह और हम लोग पक्षियों को देखते थे और उनकी फ़ोटोग्राफी करते थे फ़ोटोग्राफी करते वक्त शॉट्स अच्छे आएं शानदार सोट्स आएं इसके लिए हम अच्छे अच्छे कैमरा का इस्तेमाल करते थे जिससे बेहतरीन फ़ोटोग्राफी हो सके पक्षियों की कई बार तो हम लोग अलग अलग वनों का पता करते थे जिस ताकि हम उस वन में जा सकें और वहाँ की जो लोकल पक्षियाँ होती हैं जो स्थानीय पक्षियाँ होती हैं उनको हम देख सकें और देखने के बाद जो हमें ख़ुशी मिलती थी उसका एक अलग ही मज़ा होता था और हम उनकी फ़ोटोग्राफी को करके सोशल मीडिया ग्रुप में और इत्यादि उनका प्रचार भी करते थे क्योंकि हमारे जो कुछ दोस्त हैं उनको भी जंगल में पक्षियों पक्षियों को देखने का बहुत शौक है बहुत एक अलग सा लगाव है बाकी बहुत सारी पक्षियाँ अलग अलग रंग की होती हैं और जब हम उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं तो वाकई में उन पक्षियों का जो सौन्दर्य होता है अलग अलग रंग के पंख अलग अलग रंग की उनकी चोंच उनके उड़ने का तरीका कुछ पक्षियाँ इतनी छोटी होती हैं और वह पीछे की तरफ भी उड़ना जाती हैं उड़ जाती हैं मतलब पक्षियाँ ज़्यादातर पक्षियाँ तो आगे की ही तरफ उड़ती हैं लेकिन कुछ पक्षियाँ बहुत छोटी होती हैं वह आगे तो उड़ती उड़ती हैं पीछे की डायरेक्शन में भी पीछे की दिशा में भी वह उड़ना जानती हैं यह सब लाइव देखने का यह सब अपनी आँखों से देखने का जो मज़ा है और उसको फ़ोटोग्राफी में वह समय वह उड़ने के तरीके को फ़ोटोग्राफी में कैद करने का मज़ा एक अलग ही मज़ा होता है यह सारी चीज़ें करने में मुझे बहुत शुरुआत से बहुत मज़ा आता था इसलिए मैं अलग अलग तरह के जंगल में वन में अलग अलग स्थान में जा कर के घूमता हूँ और पक्षियों को देखता हूँ और पक्षियों की फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ कई बार तो हम कई सारे कैमरे का इस्तेमाल करते हैं ताकि और अलग अलग ग्रुप में जाते हैं कि हमें इस ज़्यादा हम कुछ समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान को कवर कर सकें और अलग अलग तरह की पक्षियों को देख सकें और उनकी फ़ोटोग्राफी और शानदार सोट्स ले सकें